ہیلو زومیٹو کسٹمر کیئر سے بات کر رہے ہیں کیا جی ابھی آدھا گھنٹہ پہلے میں نے آپ کے یہاں کچھ کھانے کا آڈر دیا تھا جس میں میں نے چکن بریانی اور چکن قورمہ اور مٹن کباب اور پراٹھے اور آئس کریم وغیرہ بھی تھی ابھی میں نے آپ کو اس لیے فون کیا ہے کہ مجھے آئس کریم کا آڈر کینسل کرنا ہے کیونکہ ابھی تھوڑے دن ہی ہوئے ہیں کہ میرے بچوں کی طبیعت صحیح ہوئی ہے بچوں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اب ٹھیک ہو گئی ہے اور ابھی اگر میں نے ان کو آئس کریم کھلا دیا تو ان کی طبیعت پھر سے خراب ہو جائے گی جس سے بیماری کے بڑھ جانے کا ڈر لگا ہوا ہے اس لیے آپ میرے آڈر میں سے آئس کریم کو کینسل کر دیجیے شکریہ